हमारा भारत कृषि पर आधारित है इसे कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है यहाँ पर अधिकतर ग्रामीण लोग कृषि कार्य करके जीवनयापन करते हैं प्राचीन काल से ही हमारे देश में कृषि को महत्व दिया गया है हमारे पूर्वज भी कृषि कार्य करके जीवन यापन करते थे लेकिन हमारे पूर्वज प्राचीन समय से ही जो कृषि कार्य करते थे वहाँ परंपरागत तौर तरीके से करते जिसके कारण उन्हें अधिक मुनाफा नहीं हो पाता था लेकिन आज के जो हमारे शिक्षित युवा पीढ़ी जो है वहाँ उस कार्य को बड़े जो हैं आधुनिक तरीके से कर रहे हैं इसके कारण हमें कई प्रकार की लाभ हो रहे हैं पहले कृषि कार्य को करने के लिए कई समय लगता था लेकिन आज के हमारे जो युवा हैं वहाँ वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन करते हुए उन्नत बीजों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण फसल में अधिक से अधिक उन्हें लाभ होता है अर्थात यह जो व्यवसाय है यह लाभ अर्जित करने के लिए व धन अर्जित करने के लिए ही किया जाता है धन अर्जित के साथ साथ हमारे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और यदि अर्थव्यवस्था में सुधार आता है तो हमारे आर्थिक विकास में सहायता होती हैं और इसी से ही भारत विकसित हो रहा है अर्थात हमारे युवा शैली जो हैं यहाँ भी खेती व कृषि कार्य करके जीवनयापन करती है अर्थात इन्होंने आज कल जो हैं नई नई तकनीकी के द्वारा कृषि कार्य कर रहे हैं जिससे हमें आज भी लोग कृषि कार्य करके जीवनयापन करते हैं हमें भी कृषि कार्य करना चाहिए और हमारे युवा पीढ़ी है यह कृषि कार्य कर रही है साथ ही लोगों को अग्रसित भी कर रही है क्योंकि कृषि कार्य करने पर जितना हमें फायदा होता है वह अन्य किसी कार्य में नहीं और इससे हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन भी मिलता है हम इसीलिए इस शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहते हैं व आज के युवा भी इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हम जो वह कृषि कर रहे हैं तो इससे हमें फायदे भी हो रहे हैं साथ ही लोग कृषि कार्य करके जीवनयापन कर रहे हैं और इसी से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पर रहा है आज के जो युवा शैली है वह उन्नत बीजों कीटनाशकों आदि का प्रयोग भी कर रहे हैं जिससे कृषि कार्य में सुरक्षित